मुंहिंजो मम्मी ऐं पपा ॾहे दर्जे तक पढ़ियल आहिनि उन टाइम ते ॾह दर्जा बि मतिलबु हिकु मैट्रिक्स पढ़ाई हुंदी हुई मैट्रिक्स जे मथां कोई पढ़ाई हुंदी कोन हुई पढ़ाई बि ॾाढी घटि हुंदी हुई पढ़ाई में वधीक सुवीधाऊं वधीक अफ़सर या वधीक मोक़ा जंहिं कंहिंखें मिले की भई तूं अॻियां हली करे हीअ पढ़ाई कर या अॻियां हली करे तूं इहो वधु पैसनि में बि दिक़त हुंदी हुई पैसो ॾाढो सीमित हुंदो हुओ अॼ जे हिसाब सां ॾाढो बदिलाउ अची वियो आहे हाणे पैसो घणेई आहे ऐं सुविधाऊं वधी चुकियूं आहिनि त उने हिसाब सां साधन में बि ॾाढो फ़र्क़ु अची चुकियो आहे त पहिरीं साधन ॾाढा घटि हूंदा हुआ त हुन में टाइम जे हिसाब सां जो उन्हनि शिक्षा या जो उन्हनि पढ़ाई करी हुई त उहा ॾाढी सीमित हुई त हाण ॾाढी पढ़ाई जा ॾाढा अफ़सर वधी विया आहिनि डॉक्टर जी पढ़ाई आहे ॿियां किन घणेई वाइट कॉलर मतिलबु पढ़ाई जा ॾाढा अफ़सर वधी विया आहिनि त हिन हिसाब खां ॾाढा सुविधाऊं वधियूं आहिनि सुविधाउनि जे हिसाब सां पढ़ाई जो ॾाढो मतिलबु महत्व वधी चुकियो आहे त अजोके हिसाब सां पढ़ाई में ॾाढो बदिलाउ आयो आहे पोइ हुन टाइम ते हेतिरो बदिलाउ हुओ कोन हिकु मैट्रिक्स ई घणेई कुझु हूंदी हुई ॾह दर्जा ई पढ़ाई घणेई हुंदी हुई वरी पोइ हर कंहिं वटि पैसो हुओ कोन पैसे में बि परेशानी हूंदी हुई हाणे घणेई बदिलाउ अची वियो त चाहे पैसो हुजे चाहे सुविधाऊं हुजनि चाहे साधन थिया त ॾाढो आहियो बदिलाउ हिन हिसाब सां ॾाढो सुधार थियो आहे ॾाढो सुधिरी चुकियो आहे